کسان ان اہم فصلوں میں وہ آم کی فصل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے